हांवें एक एका वेलनोन कंपनी कडसून स्मार्ट वॉच ऑर्डर केल्ली जेन्ना हांवें तिचो प्रोडक्टाचो रिवीव पळयल्लो तेजी इमेजीस पळयल्ले तेन्ना म्हाका ती वॉच खरीच बरी येतली कशी दिसलेली आनी रिव्यूस लोकांचे खूब बरे आशिल्ले कशे पूण जेन्ना हांवें ती ऑर्डर केली टायमार आयली बट तेजें पॅकेजींग म्हण किंवा जशा अवस्थेन तें म्हाका मेळिल्लें म्हाका दिसता की आनी कोणे तरी यूज केल्ली आनी रिटन केल्ली आनी मागीर ती परत म्हाकाच मेळ्ळ्या सो अशें त्या कंपनी कडसून अशी ह्या अवस्थेंत वॉच मेळप म्हाका तरी दिसना एक अशी बरी गजाल कशी किंवा त्या कंपनीक बरो मार्कींग किंवा एक बरो रिवीव आसतलो कसो